भईया मेरा नाम नितिन है मैंने आप से दो घंटे पहले एक कैब बुक किया था जिसको मैंने अपने कालोनी में दीवान कॉलोनी भगत सिंह इटारसी रोड सदर में आने के लिए कहा था आप अभी तक नहीं आए हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप वर्तमान में कहाँ हैं और इतना लेट किस कारण से हुआ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे मेरे गंतव्य तक पहुँचने में काफ़ी देर हो चुकी है तो मैं यह जानना चाहता था कि आप मुझे लेने कब तक आ पाएंगे आप आएंगे भी या नहीं या तो मैं और किसी कैब ड्राइवर को बुक करूँ और इस राइड को कैंसिल करूँ अच्छा आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है तो आप को एक घंटा और लगेगा ताकि आप अपनी का टायर का पंचर बनवा सकें और आप अभी मेरे स्थान से बीस किलोमीटर दूर हैं ठीक है कृपया आप अपना काम जल्द से जल्द निपटने कि कोशिश करें ताकि आप मुझे लेने जल्द आए पर मेरी यह परेशानी है कि मुझे आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुँचना है जहाँ मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है तो आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द मेरे स्थान तक पहुँचे आप दो घंटे बाद मेरे स्थान तक पहुँच पाएंगे क्योंकि ट्रॉफिक बहुत ज़्यादा है तो भईया एक काम करें कि आप कोई और ऑटो या कैब को मुझ तक पहुँचाने कि कृपा करें जिससे मैं अपने ऑफ़िस टाइम पर पहुँच पाऊँ आप जो बीस किलोमीटर दूरी का मुझे स्थान बता रहे हैं वहाँ से मेरे स्थान तक आने के लिए आपको दस मिनट का समय ही लगेगा कृपया आप अपने टायर पंचर वाले मेकेनिक से बोले कि वह जल्द से जल्द उस गाड़ी का टायर का पंचर बनवा दें